جی ہاں میں نے ویڈیو کال کیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے جو ہم فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی دور ہی نہیں ہیں چاہے جیسے لندن ہو امریکہ ہو کشمیر ہو کہیں بھی انسان رہتا ہے لیکن ویڈیو کالنگ کرنے سے لگتا ہم ایک دم آمنے سامنے ہیں دوری لگتا ہی نہیں ہے پہلے کے زمانہ میں انسان بات کرنے کے لیے پریشان تھا فیس ٹو فیس کہاں سے دیکھ پاتے لیکن آج کل کا ہے جو ہم بہت اچھے سے ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے ہیں فیس ٹو فیس ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جو ہم دور ہیں یا وہ دوری ہے اور اس کا صحیح استعمال کریے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور نہیں تو کچھ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہے کوئی مسیوج کر لیتا ہے اسے تو یہ غلط چیز ہے لیکن اگر صحیح نظریے سے دیکھیے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اچھی طرح سے اسے استعمال کریے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے